हेलो जी मैंने उबर में फोन किया था जी मेरे को एक टैक्सी बुक करवानी थी हाँ हाँ एक टैक्सी बुक करवानी थी मेरे को ये चौबीस तारीख को चाहिए थी चौबीस मार्च को हाँ लगभग लगभग ऐसे तीन बजे के आस पास चाहिए होगी मेरे को ऐसे दोपहर में जी आप आ सकते हैं सर जी आप मेरे को यहाँ से शिवनगर शिवनगर मकान नंबर सात सौ बाईस से आप मेरे को पिक कर लेना जी मैं आपको वहीं पे मिलूँगी और आप मेरा बुकिंग कर लीजिए जी ऑटो का ही कर दीजिए हम दो जने जाएंगे जी जी ये बिहार जी मंदिर तक जाना था शिवनगर से अच्छा ये कितना अपना अमाउंट हो जाएगा एक बार हमको बता दीजिए ओके तो आप कल आ चौबीस तारीख को आप आ जाइएगा और हम आपका वेट करेंगे आप बुक कर लीजिए ओके ओके